आंनालाय केबा अर्डार खालामनानै मा दाबो मोनफैयाब्रा फन हरना सोंनो र' आं द्राइभारनाव हेलौ अ' नोंथां मा नोंथाङा दाबो गारिखौ लाबोयाब्रा आंना टाइमा थांलायसिगोन अफिसनिया दहायनिफ्रायनो नेगासिनो आङो आदा घन्टायानो जाबाय हाब बोरै जानोलै एथ' गोबावब्रा आंहा अफिसाव थांनांगौ जायोना अफिसनि टाइम होसोनांगौ जायो नोंथांमोनहा नङालै नङा बिदिबा जानाय नङा आं दहायनिफ्रायनो अर्डार खालामनानै नेना दंगासिनो आं केबखौ ओरैनो अर्डार खालामाखैब्रा नोंथां नोंबो बुजिनांगौ एसे टाइमखौ आंहा अफिसाव थांनांगौ दं मानांगौ दं नोंहा एसे टाइम होसोनांगौ आं दहायनिफ्रायनो आदा घन्टानिफ्रायनो लामायाव गंसंना दंगासिनो

नोंथाङा दहायबो बुंबाय आदा घन्टायावनो मोनफैगोन दाबो मोनफैयाबा बोरै जानो इमान गोबाव नांबावगौ नोंनो आंना अफिसनि टाइमा थांग'लाय लांगोन माथो ट्राफिक ट्राफिकाथ' जाखायो जानायालाय थेवबो एसे थाब फैनो नाजालाय एक घन्टाबा जानाय नङालै नेनो हानाय नङा आदा घन्टानिफ्रायनो गंसंना दंगासिनो आङो नोंखौ नेनानैनो दाबो मोनफैयाबा बोरै जानो

थाव सोनायावथ' इमान टाइम नाङाना थाब मोनफैनांगौ थावखौ एसे बरटिक बरटिक सोना लाखानांगौ नोंथांमोना अ' दे दे थाब फै नेना दंगासिनो आं नै लामायावनो